زبان وقت کے ساتھ بدلنا ایک قدرتی عمل ہے کیونکہ جیسے جیسے لوگ کلچر اور ٹیکنالوجی بدلتے ہیں ویسے ہی زبان میں بھی تبدیلی آتی ہے میں نے خود اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ بہت سے انگریزی الفاظ اب ہماری بول چال میں گھل مل گئے ہیں خاص طور پر نوجوان نسل کے درمیان مثال کے طور پر پہلے لوگ سلام یا آداب کہتے تھے اب زیادہ تر لوگ ہیلو یا ہائے بولتے ہیں اس طرح پرانی اردو کے کئی الفاظ جیسے قرطاس یا تحریر اب کم سننے کو ملتے ہیں ان کی جگہ آسان یا انگریزی ملے جلے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ نے بھی زبان پر گہرا اثر ڈالا ہے جیسے شارٹ کٹ یا ایمو جیز کا استعمال جو پہلے بالکل نہیں ہوتا تھا میں نے بزرگوں کو اکثر یہ کہتے سنا ہے کہ ہماری اردو یا ہندی پہلے زیادہ خالص تھی مگر آج کئی زبان میں تبدیلی اور آسانی آ گئی ہے میرے خیال میں زبان کا بدلنا لازمی ہے لیکن ہمیں اپنی اصل زبان اور اس کے خوبصورت الفاظ کو بھی بچا کر رکھنا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں بھی ان سے جڑی رہ سکیں